مجھے افسانہ لکھنا زیادہ پسند ہے کیونکہ افسانے میں خیالات اور جذبات کو تیخل کے ساتھ بیان کرنے کی آزادی ہوتی ہے اس میں ہم دنیا کو جیسے دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بنا سکتے ہیں کردار تراش سکتے ہیں ان کے اندرونی جذبات اور کشمکش کو بیان کر سکتے ہیں افسانوں میں ایک خاص طرح کا جمالیاتی لطف ہوتا ہے جو نان فکشن میں کم محسوس ہوتا ہے میرا پسندیدہ مصنف شعادت حسن منٹو ہے میں نے منٹو سے یہ سیکھا ہے کہ سچ کو بیان کرنے کے لیے کسی خوبصورتی یا لفاظی کی ضرورت نہیں ہو ہوتی سچ اپنی سادگی میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے منٹوں نے معاشرے کی منافقت انسان کے اندر چھپی ہوئی سچائیاں اور حقیقت کی تلخیوں کو بڑے بے باکی سے بیان کیا ان کے افسانے نہ صرف فکری طور پر جھنجوڑتے ہیں بلکہ پڑھنے والے کو خود سے سوال کرنے پر مجبور کرتے ہیں منٹوں سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ افسانہ صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک سماجی آئینہ بھی ہو سکتا ہے افسانے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کو ایک مکمل دنیا میں لے جاتا ہے ایک ایسی دنیا جو شاید حقیقت میں نہ ہو مگر سچ سے قریب تر محسوس ہوتی ہے مجھے افسانے لکھتے وقت کرداروں کی نفسیات میں جھانکنے کا موقع ملتا ہے ان کے دکھ خوشیاں الجھنیں اور فیصلے سب کچھ جیسے میری اپنی تخلیق ہو لیکن پھر بھی وہ مجھے کچھ سکھا جاتے ہیں